किस चीज़ की अच्छा जी हमारी टाइमिंग सुबह से लेकर शाम तक का रहता है दस बजे से लेकर पाँच बजे तक का तो इस बीच में आप कभी भी करवा सकते हैं तो मैम हमारे चार्जेस जैसे आप शादी का फ़ोटोशूट करवाते हो प्री वेडिंग करवाते हो तो उसके हिसाब से आपके अलग अलग चार्जर्स रहेते हैं अगर आप हरदा में ही करवाते हो तो उसकी अलग रहेंगे अगर अदर लोकेशन पर करवाते हो तो उसके चार्जेस अलग अलग रहते हैं

हाँ जी आप अब आपकी डेट दे दीजिए तो हम उस हिसाब से आपसे बात कर लेंगे तो बिल्कुल हम करवा देंगे यह आपका लोकेशन बता दीजिए कहाँ पर आना है अच्छा ओके ठीक है मैम ओके थैंक यू